جی ہماری ذریعہ معاش بجلی ہی پر منحصر ہے کیونکہ میری ایک کپڑے کی دکان ہے چھوٹی موٹی وہ بھی گلی کے اندر اور لائٹ نہیں آتی تو اس میں محسوس نہیں ہوتا دکھتا نہیں کہ کون کپڑا اچھا ہے کون کیسا ہے اس لیے اور کون کپڑا کٹا پٹا ہے کسٹمر آتے ہیں تو وہ کپڑا نہیں لیتے اس لیے ہمارا سارا دار و مدار بجلی پر منحصر ہے ذریعہ معاش اسی پر منحصر ہے اور بجلی کے کٹوتی کے لیے ہم نے اپنے یہاں انویٹر کا بھی انتظام کیا ہے اور ساتھ ساتھ اگر انویٹر بھی کسی نااتفاقی سے نہ چلے تو اس کے لیے الگ سے ایک بیٹری بھی رکھا ہے اور اس کے تعلق سے میں انتظام کر رکھا ہوں تاکہ ذریعہ معاش ہمارا دن بہ دن چلتا رہے اور جو بھی چلے اللہ اس میں برکت دے